ہیلو جی میں مدر ڈیری سے بات کر رہی ہوں بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں جی ہمارے پروڈکٹس کی کوالٹی بہت اچھی ہے آپ ہمارے یہاں کے دودھ کو دو دن تک اسٹور کر رکھ سکتی ہیں اور پنیر کو اگر آپ کو پنیر چاہیے تو پنیر بھی آپ پندرہ دن تک اسٹور کر سکتی ہیں ہمارے یہاں کا ہماری کوالٹی ہاں جی بولیے جی ہمارے یہاں کے پروڈکٹ بالکل فریش ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا جو سامان ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بک جاتا ہے تو اس لیے زیادہ دن ہم سامان کو اسٹور کر کے نہیں رکھتے تو آپ جب بھی ہمارے یہاں سے سامان لیں گے آپ کو فریش ملے گا نہیں نہیں جی جی آپ ہمارے یہاں کے پنیر کو پندرہ دن تک اپنی فریج میں اسٹور کر سکتی ہیں آج بھی آپ لے سکتی ہیں دو دن تک دو تین دن تک آپ آرام سے اسٹور کر سکتی ہیں چیز کو جی اگر آپ ہمارے یہاں کا دودھ لیں گی تو وہ آپ کو اسی روپے کلو پڑے گا اور اگر آپ آن لائن منگاتی ہیں تو ڈلیوری چارجز الگ لگتے ہیں اور پنیر ہمارے یہاں پ تین سو روپے کلو ہے اور اگر آپ کو دیسی چاہیے تو وہ سات سو روپے کلو ملے گا ہماری شاپ پر اور بالکل پیور ہوتا ہے اچھی کوالٹی کا جی کبھی خراب آپ کو ہمارے یہاں کا سامان کبھی خراب نہیں ملے گا مگر ڈیری تو ہماری ٹوونٹی فور سیون کھلی رہتی ہے اگر آپ آن لائن منگانا چاہیں تو آن لائن بھی ہوتی ہے ڈلیوری چارجیز لگتے ہیں باقی اگر آپ آ کر لینا چاہیں ہماری ڈیری سے تو ہماری ڈیلی ڈیری ٹوونٹی فور سیون کھلی رہتی ہے جی ٹھیک ہے